कहै हिन्दू मुसलमान अथी कए देलक कभी एने ओने कए देलक सही सँ काम नहि करै छै

कभी हे इ हे ओ

काम जे छै से कभी इधर उधर कए दै छै जएह मोन होइ छै सएह कए दै छै

नै सही सँ करै छै

मतलब छै ही ही हिन्दू मुसलमान कभी किछु

इधर उधर कभी अपना मोनके मर्जी जएह मोन होइ छै सएह कए दै छै काम सही से नहि करै छै तब इहए सब मीडियाके अपना मन मर्जी होइ छै जएह मन हेतै सएह करतै तब अपना किसान वर्ग जे छै से सब कि करतै जेना तेना होइ छै करै छै तब आब जे कए दै छै ओकरा मानऽ परै छै एहिना छै चलै छै